आता खेळाचो निव्ज म्हणलें की पयली आमकां निव्ज बीन मेळनासलेे पळोवंक थोड्यांगेर टिवी नाशिल्ल्यो थोड्यांगेर थोड्यांक कांय निवज असो कळनाशिल्लो थोडे पयलीं रेडव्याचेर आयकताले कोण सांगता ते सांगता ते आयकोन आयकताले तशें तशें निव्ज कळटाले की कोण जिंकले खंयची टिम जिंकली खंयची शेणली पयलीं म्हजेंच सांगता पयलीं हांव पेपरार येताले तेन्ना कट करतालो चो मेचींचो शेड्यूल टायम टेबल आसतालो तो कट करून दवरतालो सो आताचें हेतूर आमकां तशें पळोवंक मेळना आता मोबायल येल्या मोबायलार कितेंय घातलें म्हणटकूच खंयच्यो मॅची पळोवंक जाय तो सगलो शेड्यूल येता तुका घातल्यार पुरो आता हांव म्हाजेच सांगतां हांव आता फुटबॉल आनी क्रिकेट क्रिकेट हांव खेळटा पर्सनली गोवा रणजी टिमीक सो क्रिकेटीचें म्हाका आतां कितेंय काडूंक जाय जाल्यार हांव मोबायलाचेर गुगलाचेर आतां घातल्यार कितेंय घातल्यार येतां सारकें खंयच्यो मॅचीस खंयचे खंय हा मॅचीस केन्ना स्टार्ट जातली कोणा वांगडा हा फुडल्यो मॅची कश्यो हा ते सगलें आतां अप टू डेट सारकें येता आनी हांव सारको अप टू डेट रावता सारक्यो फाल्यां कोणाची मॅच हा सो आतां टिवीरुय पळोवंक मेळटा फुटबॉल फाटल्या दिसांनी वर्ल्ड कप जाल्लें तेन्ना हांवे सगळ्यो मॅची पळयल्यो सिक्टी फॉर मॅची जाल्यो टोटल आनी थर्टी टू टिम्स कॉलीफाय जाल्यो सगल्यो आमकां पळोवपाक मेळिल्ल्यो सो अशें करून आता निव्ज सारको टिवीचेर मोबायलांचेर सारको स्प्रॅड जायत आसा आनी लोकूय तशें अप टू डेट रावत हा की तांचो आवडटो गेम फोलो करप म्हटल्यार एक खोस भोगता सारकी अशें करून सगले निव्ज पळयता आनी सगल्यांक आवडटा अप टू डेट रावपाक